रात मे हमसब रोटी सब्जी दूध आ भुजिआ सब बनाबे छी खाइ छी आओर जैसे कोइ कर कुटुंब आ गेल है तऽ जे मीट मछली बनेली बनेली खयली सबके खीयली आओर आ जे मने की जे दिनमे के भोजन हो गेल दालि चावल सब्जी भुजिआ पापड़ तिलौरी इहे किछु बनेली खीयली सबके आओर दुपहर मे नास्ता भी बनऽबै छियै नास्ता बनऽबै छियै रोटी जइ कचौड़ी सब्जी हलुआ खीर यही सब बनेबै छी खीयबै छी खाय छी आओर जैसे बर्थडे हो गेलै तऽ बर्थडेमे बर्थडेमे बर्थडे मनेबै छी तऽ ओहिमे खीर पूरी कचौड़ी बनऽबै छी जैसे मीट मछली हो गेल ऊहो बनऽबै छी सबके जैसन जैसन चॉइस होलन सब अपना अपना खाय के वैसन वैसन मने की रात मे खीयली इसबके रात मे